हमें तो ये लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ आज हमें बच्चों को गेम के बारे में भी बताना चाहिए उनको गेम को लेकर के प्रेरित करना चाहिए कि गेम खेलें ताकि उनका हेल्थ उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे वो उनका माइंड अच्छे से काम करें वो अच्छे से अपने कामों को करें तो गेम और ये नहीं कि हमें केवल फोन दे दे बच्चों को फोन से ही गेम खेलें तो ये हमें लगता है कि इसका इफेक्ट सीधे हमारे ब्रैन पे और हमारे आँखो पे जाता है तो हम हमें बच्चों को ये सीखाना चाहिए कि नहीं बेटा फोन खतरनाक है फोन बेकार होता है फोन से हमारे लिए हानियाँ पहुँचती हैं फोन हमारे हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है हमारे आँखो पे भी इफेक्ट करता है तो इसलिए हमें फोन से गेम ज़्यादा नहीं हम उनको फिजिकली आउटडोर इंडोर गेम बताइए इंडोर आउटडोर गेम खिलवाइए ताकि उनका जो फिर एक्सरसाइज है न वो होता रहे डेली वॉइज़ तो उनका किसी काम को करने को लेकर के मन भी करेगा और तो आजकल बच्चे ज़्यादातर फोन पे लगे रहते हैं फोन से फोन से जुड़ा हुआ गेम खेलते हैं फोन में और आज के टाइम में एक गेम ऐसा चल दिया है फ्री फायर करके उसमें बच्चे एकदम अपने आप को खो दे रहे हैं और किसी काम को कर ही नहीं रहे उनको ऐसा लगता है ये काम करना हमारे लिए उचित नहीं है लेकिन आज के टाइम में गेम भी खेलना जरूरी है लेकिन फोन वाला गेम नहीं जरूरी है हमें बच्चों को हमेशा प्रेरित करते करते रहना चाहिए गेम खिलाइए तो वो गेम खेलें वो जिनसे वो कुछ सीखे वैसा गेम न हो जिनसे उनको कुछ सीखने को न मिले या फिर वो कुछ सीख ना पाएँ ऐसा न करें तो इस तरह का गेम खिलाइए इस तरह का गेम उनको खेलने के लिए बोलिए इस तरह का गेम के बारे में उनको बताइए उस गेम के क्या फायदे होते हैं क्या हानियाँ होते हैं क्या उन्हें क्या उन्हें उनके लिए हेल्फफुल रहेगा वो उनसे बताइए किसी नए गेम की गेम को बताइए वॉलीबॉल कैसे खेलते हैं फुटबॉल कैसे खेलते हैं और व क्रिकेट कैसे खेलते हैं ये सब सारी कुछ उनको सब कुछ उनको बताइए आज के क्योंकि आने वाले टाइम में आज के दौर में गेम बहुत बड़ा महत्व है चाहे वो इंडियन क्रिकेट टीम हो चाहे वो फुटबॉल खेल वाले हों बहुत महत्व लोग बहुत उसको प्राथमिकता दे रहे हैं खेल को खेल से हमारे हेल्थ रहेंगे हमें दौड़ने को मिलेगा हमें एक्सरसाइज का बहुत बहुत ज़्यादा वो मिलेगा करने को हम एक्सरसाइज करेंगे अच्छे से तो उनको प्रेरित करिए बच्चों को प्रेरणा देते रहिए वो काम करने को वो प्रेरणा अनुसार अपने कामों को करें अच्छे से करें काम को करना बहुत जरूरी है हँ खेलना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हम बच्चे बच्चे को ये सिखाएँ ताकि अपने खेल को बहुत इजली तरीके से करें और प्रेरणा के साथ करें बहुत ही मोटिवेशन के साथ करें अंदर जुनून जुनून के साथ खेलें ताकि वो क्योंकि गेम में एक चीज होता है हार और जीत तो तय है हार जीत होनी ही है एक लोग हारेंगे तो एक लोग जीतेंगे ये अनिश्चितताओं का खेल होता है इसलिए उनको प्रेरित करें ताकि वो अपने हौसला को बुलंद करके खेलें गेम को